में अंग्रेज चंद जी रियासी डिस्ट्रिक्ट थमां बोल्ला करना असें जिस टाइम बी कोई मौका लग्गग सैर करने दा सारें कोला पैह्लें अस अपनी गै स्टेट दे बिच जम्मू एंड कशमीर बिच घूमना चाह्गे श्रीनगर इक डल जील ऐ ओह् बडी़ सोह्नी ऐ बड़ा बड़ा दूरे दे लोक आंदे ना दे और आइयै उत्थें दा मनोरजंन करदे ओहदे बाद बिच मचेल माता ऐ उत्थै लोक हर साल दर्शन करने गी जंदे अस बी इक बारी गे हे साढ़ा मन करदा के अस हर साल उत्थै जाह्चै लेकिन किश समस्या ऐसी आई जंदियां जेहदे कारण अस उत्थै नेई पुज्जी सकने पर उत्थे हर साल लोक ज्यादा कोला ज्यादा लोक जंदे दर्शन करने गी ओहदे बाद रियासी बिच इक पुल बना दा जिसी जेहड़ा मतलब पूरे वर्ल्ड दे बिच हाईऐस्ट पुल ऐ ओह् और अस उत्थै बी जाना चाह्गे उसी बी दिक्खना चाहगे और उत्थुू दा मनोरंजन दिखगे कि ओह् कनेहा कनेहा बना दा ते कैसे उत्थे दे जेहड़े कलाकार न उटनें बड़ी मेहनत कन्नै ओह् जेहड़ा पुल बनाए दा ओहदे बाद रियासी दे बिच गै इक बाबा भैड़ ऐ और उसी दिक्खने दा बी बड़ा नजारा है कि बड़े बड़े दूरे दे लोक उत्थै दर्शन करने गी आंदे और जेहड़ा उद्धर पानी डिगदा ऐ कम से कम कोई दो ढाईई सौ त्रै सौ फुट उप्परा दा दो ढाई सौ त्रै सौ मीटर दा उप्परा पानी जेहडा थल्लै डि'गदा और ओह् दिक्खने दा बी बड़ा सोह्ना नजारा ऐ और ओहदे कन्नै गै एह्